हेलो सर क्या आप स्विग्गी से बात कर रहे हैं जी सर मैंने अभी अभी परम रेस्टोरेंट से खाने का ऑर्डर दिया था जिस ऑर्डर में मैंने चपाती वेज़िटेबल रायता और पनीर मंगाया था जी सर मुझे अभी अपना रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए आपके रेस्टोरेंट की एक रसीद चाहिए क्या वह रसीद मुझे प्राप्त हो सकती है सर वह रसीद मुझे कैसे प्राप्त होगी आपके रेस्टोरेंट का कोई ऐप वगैरह है या फिर अन्य कोई वेबसाइट हो जिससे मैं रसीद प्राप्त कर सकूँ जी सर सर आपका या फिर मैं आपके रेस्टोरेंट में आकर रसीद लूँ सर आपका खाना तो बहुत ही अच्छा था बस मुझे अपना रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए आपके होटल की रसीद चाहिए तो आप मुझे इतना बताएँ वह रसीद मुझे कैसे प्राप्त होगी जी सर सर आपके होटल का मैं आपके होटल में आ कर रसीद ले लेती हूँ आप मुझे समय बता दीजिए मैं किस समय आपके होटल आऊँ जी सर आपका होटल कहाँ है ठीक है सर धन्यवाद